हांवेंन ट्रेनीची टिकेट बूक केल्ली बट म्हाका खबर ना की म्हाजी ट्रेन डिले जाला या सारकी आसा सो म्हाका ट्रेनी बद्दल इन्फोर्मेशन जाय आनी म्हाका सगळी संबंदी डिटेल बी जाय म्हाका ट्रेनी बद्दल बुकिंगाची डिटेल जाय